आसामाव गोबा बिबांनि अनजिमा खोनासंग्राफोरखौ गोसो बोनो हानाय गाहाय देंखो एबा मोसानाय फोरबो एबा खुंथायफ्रानो जाबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मुंदांखा बागुरुम्बा मोसानाय बेफोरखौ नायनानै गोदो गोदायनि मानसिफोरा बिराद गोमोहाबोमोन नायनानै बिराद मोजां मोनो आरो बेजों लोगोसे गान गुबै गान गुबै बा थियेतारफोरखौ नायनानै बिराद मोजां मोनो गोदोनि मानसिफोरा बेफोरखौनो अखा थंब्लेद नायनानै बेफोरनि सायाव बिराद मोजां मोन्नानै बिदिनो नायबोबाय थादोंमोन आरो बेजों लोगोसे गोबां बर'फोरनि गेजेराव मोसानाय दंबावो जेरै दावस्रि देलाय मोसानाय ख्रिष्ति मोसानाय मोसाग्लांनाय आरो बेल' नङा सान्दो बावदियानि सेरजा आवनायखौबो खोनासंनानै गोदोनि मानसिफ्रा बिराद गोमोहाबोमोन एबा मोजां मोनोमोन आरो गाव अबहाय दं बेखौनो बावगोमालायोमोन बेबायदियैनो गोबां बर'नि मोसानायफोरखौबो अनसायबोदोंमोन